हम लोग अब मौसम मौसम के अंकुर जैसे पौधा पौधा को हम देखभाल करते हैं जैसे बच्चे को पालन पोषण में समय देते हैं वैसा ही देते हैं जैसे जैसे कि अभी हम लोग आम के बगीचा में पिछले माह ही हम लोग उसको जोताई कोढ़ाई करा दिए उसको जैसे मतलब चुना कोन से जोड़ के करा दिए हुए है और उसको और भी ऐसा आम का मज्जर आ गया है तो उसमें जैसे के रख समय समय पे जैसे कीटनाशक एस्प्रे करेंगे हम लोग यदि के एस्प्रे हो चुका है और समय समय पे जैसे नहीं पकड़े तो उसमें फल आएगा बढ़िया और फल झड़े नहीं इसके लिए एस्प्रे करना पड़ता है हम रोज ऐसे जैसे फूल हुआ गुलाब हुआ गेंदा हुआ ये सबको जैसे करके कुछ खाद देकर के गोबर गोबर देकर के जड़ों में थोड़ा सा खल्ली उल्ली जैसे देकर उसमें बराबर पानी दिया करते हैं या एक में बीच करके उसमें पानी देते हैं इस डर से साय साय करना पड़ता है गर्मी के मौसम में अगर नहीं करेंगे हमारे तो वह का खराब हो जाएगा फसल अमरूद हुआ आम हुआ आम हो गया उस सबको देखभाल करना पड़ता है इस मौसम में निगरानी से पानी अगर नहीं देंगे अगर तो वो जो ऐसे फसल खराब हो जाएगा उसका फूल फल झड़ के गिर जाएगा हम लोगों के यहाँ नीबू होता है नीबू को हम लोग बागवानी को करने में भी कड़ाई हुई है पेड़ पे अब समय समय पर उसको पानी पानी दे रहे हैं उसमें और फूल आ गया है फूल फिर फूल से उसको जब बतिया बनेगा उसमें तो पूरा एस्प्रे करेंगे एस्प्रे करने के बाद जब फल जब दानादार हो जाएगा तब तो समझिए कि वो टिक गया नहीं तो देखेंगे ज़्यादा मात्रा में उझल रहा है फिर तो उसको एस्प्रे करेंगे एस्प्रे में उसको देखना पड़ता है कि कीड़ा लगा हुआ है कि मौसम के प्रकोप है और मौसम के प्रकोप है तो उसे फिर जैसे सो हो से उसको इंजोफन पैनाले से एस्प्रे करेंगे उस पे मेरे अगर कोई दूसरा कारण से अगर झड़ रहा है तो उसको ऐसे में रखें उसे उपयोग करेंगे दवाखाना से बीज ले के जो बतिया क्यों झर गिर रहा है यही सब देखभाल करना पड़ता है खरपतवार बराबर तो हटाना ही होगा बागावनी से खरपतवार नहीं हटाएँगे तो जंगलात हो जाएगा ना तो बेनिफिटे अच्छा नहीं मिल पाएगा